सत सौ अरिड़हं सत्रहं हज़ार सत सौ पंजवीह ॿ लख टे सौ अरिड़हं सत लख पंज सौ पंजवीह नव लख नवानवे हज़ार नव सौ नवानवे